देखिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मतलब आप आप ख़ुद अभी तो गाँव में नहीं है ना आप अभी खुद गाँव नहीं अभी आप गाँव में अगर नहीं है तो आ कर देखिएगा मेरे जो मेरा जो लेबर सब है जो आपका जितना मतलब मेटेरियल समान सब गिरा था उसके मुताबिक़ मैंने सब काम अभी तक कर दिए हैं ठीक ना पूरा काम हो चुका है आपका आप कोई भी कहीं पर नहीं है आपकी फैमली सब देखे होंगे कि नहीं पता नहीं लेकिन आप ख़ुद अगर आ कर देखिएगा मिलिएगा हम से तो पूरा चीज़ हो जाएगा इस लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्या है कि हम ख़ुद फ़ॉर्म लेबर हैं हम ख़ुद भी देखना चाहतें हैं अभी आपका जो मेटेरियल समाप्त हो चुका है इसके लिए आगे हम काम को मतलब जारी नहीं कर पाते हैं इस लिए हम आगे काम को अभी नहीं बढ़ा पाते हैं और इस इसके कारण आपको मेटेरिअल गिराना चाहिए आप से हम मिलना भी चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए लेकिन आपको आप अच्छे टाइम पर फ़ोन कर भी दिए तो फ़ोन कर दिए तो बात हो ही गया तो हम आप से यही बोलना चाहेंगे कि अगला तो मटेरियल गिराइए और देखिए उसके बाद जो पूरा जब तक कॉम्प्ल् जब तक कोई मकान आधा पर रहता है और कितना भी अच्छा अगर मकान बनाइए आप अगर वो आधा पर रहता है तो वो मकान देखने में वो रौनक नहीं देता है अगर वो देख लीजिएगा कि पूरा मतलब पूरा वो फिनिस होने के बादे वो पूरा कम्प्ल्यीट देखिए आप जैसे कि हम कोई मकान बनाए हैं अभी ये उसका जो अभी जैसे कि बनता है कोई मकान उसका जो देखिए प्लास्ट् अगर पूरा मकान भी फिनिस होता है अगर प्लाष्टर वलाष्टर आप रंग पीट नहीं कराइएगा तो देखिएगा आख़िर दिखने में ख़राब लगता है अगर उसी चीज़ को मतलब आप प्लाष्टर वलाष्टर रंग पीट करा दिजिए तो वही देखिएगा मकान आपको कितना रौनक देगा कितना आकर्षक देखने को लगेगा इस लिए मकान बहुत ही अच्छा लगेगा आप पहले आइए उसका पूरा मेटेरियल सब गिराइए सामान सब आपका ईंटां सब पूरा साइड हो गया है गिरा हुआ है मतलब गिराइए सामान सब पूरा हम फिनिस करेंगे अभी तो मालूम है कि मतलब लेबर सब मिलना कितना अति मुश्किल हो गया है इसके लिए हम भी पूरा ट्राय करते हैं इधर उधर नहीं मिल पाते हैं लेबर सभी इस लिए हम कोशिश में हैं कि मतलब आपका काज जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए हम ये नहीं चाहते हैं कि काम आपका नहीं हो हम लो ख़ुद चाहते हैं हम अपना काम हम अपना काम समझ के हम आपका काम पूरा जो हैं जो फिनिस कर रहे ठीक ना ऐसी नहीं बात है आपका फ़ैम्ली जो हैं अभी काम नहीं देखा होगा किसी की बातें बात पर रह गया होगा और वो जो हैं आप आप फोन कर ही दिएं हैं तो आप इतना जो है सो आप ला काम को जो हैं ना आगे बढ़ाने के लिए सामान सब गिराइए और उसके बाद हम लेबर सब को ले कर आते हैं उसके बाद हम काम को आगे बढ़ाएंगे उसका पूरा फिनिस होगा तो देखिएगा ठीक है ठीक ठीक है मिलिएगा ठीक हैं ठीक है ठीक ठीक है मिलिएगा ठीक है ठीक है मिलते हैं ठीक है मिलते हैं ठीक है